हाँ बोल रहे हैं हाँ बताइए पाँच बटर नान ठीक है और बताइए मटन ग्रेवी कितनी प्लेट पाँच प्लेट मटन ग्रेवी और पाँच बटर नान ठीक है मैं कर देती हूँ ये तो हो जाएगा आप और कुछ नहीं लेंगे इसके साथ मिठाई में क्या देनी है म अच्छा मेहमान आ रहे हैं आपके लिए तो आप है ना हमारे यहाँ की एक नारियल की बर्फ़ी आप हैं ना देखिए बहुत अच्छी है आधा किलो नारियल की बर्फ़ी मैं भेज देती हूँ काजू कतली भी है मैं दे देती हूँ ठीक है ठीक है मैं कर दूँगी मटन ग्रेवी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है मटन ग्रेवी में बढ़िया मसाले वगैरह हैं और उसके अंदर डले हुए आप खाएंगे इसको तो आप पसंद करेंगे ठीक है हाँ आप आप जैसा चाहें आप चाहें तो आप यहाँ पे आके भी खा सकते हैं ठीक है आप आ जाइए कित्ते बजे आएंगे मैं आपके लिए टेबल बुक कर देती हूँ ठीक है आप आ जाइएगा ठीक है ठीक है ठीक है आ जाइएगा है ना और बताइए आप इसके संग मटन ग्रेवी और ये ना दस नान कर दू मैं फिर आपके लिए है ना पाँच प्लेट मटन ग्रेवी और दस आपकी बटर नान कर देती हूँ मैं ठीक है जी बिल्कुल आपको हमारे यहाँ से इसकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको बहुत पसंद आएगा ये खाना महमानों को भी बहुत पसंद आएगा ठीक है आप हमारे यहाँ मटर पनीर ट्राई कर सकते हैं मटर पनीर भी बहुत अच्छा है दाल फ़्राई है दाल तड़का है बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं दाल मक्खनी भी है आप दाल मखनी लीजिए है ना ठीक है हाँ सलाद तो हम देंगे ही आपको है ना साथ में ठीक है आप बटर पनीर वो बटर पनीर भी आप लीजिए ना कोशिश कीजिए बटर पनीर का वो भी खाइए बटर पनीर है दाल मक्खनी है पुलाव है अरे लीजिए ना आप पुलाव भी अरे महमानों को पसंद आएगा आप लीजिए उसे भी नॉन वेज में बटर चिकन दे देंगे अच्छा ठीक है मटन हाँ मटन लीजिए आप कबाब लीजिए कबाब पसंद आएगा आपको मटन ग्रेवी लेंगे चलिए हाँ मछली भी है ठीक है ठीक है

ठीक है